हाँ मुझे लगता है कि दुनिया बदल रहीं हैं मेरे जन्म से अभी तक मैंने बहुत कुछ बदलाव देखा है जीवन में भी अपने आस पास भी जब मैं छोटी थी तब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे पर अभी हम एक क्लिक में पूरी दुनिया घूम सकते हैं पूरी दुनिया की ख़बर जान सकते हैं वैसे ही जैसे पहले छोटे घर हुआ करते थे मिट्टी के घर हुआ करते थे और अभी ऊँची लंबी इमारतें हुआ करती हैं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप घर पर बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हैं डांस सीख सकते हैं खाना बनाना सीख सकते हैं अनेक प्रकार की क्रियाएँ कर सकते हैं घर बैठ के आप दूसरे देश की शहर में क्या चल रहा है कब होगा क्या किसी भी कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया एक विश्वविद्यालय है हम कुछ सालों पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे पर अब हम कह सकते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है आए ना हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रेहता है जैसे कुछ नहीं टेक्नोलॉजी आती है नए प्रयोग होते हैं हम आज चाँद पर पहुंच चूके हैं कुछ सालों बाद हम मंगल पर भी पहुंच सकते हैं और कुछ सालों बाद ये भी हो सकता है कि हम चाँद पर रहने लगें दस साल पहले हम ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस लिए कह सकते हैं कि हमारी दुनिया बदल रही हैं बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं हमारे रिश्तों में हमारी घरों में और हमारी लाइफ में